मुझे यह लगता है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आजकल बच्चे गेम नहीं खेलते हैं वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन को लेकर बैठे रहते हैं और उसी में गेम खेलते हैं और पैरेंट्स भी इसी से खुश रहते हैं की मेरे बच्चे को बाहर नहीं भेजे क्योंकि बच्चों को बाहर जब ले जाते हैं तो उनका ध्यान रखना पकड़ा है तो पैरेंट्स इसी से बचने के लिए अपने बच्चों को या बच्चों को बिजी रखने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिऐ उनको फोन पकड़ा देते हैं पर मेरे हिसाब से ये गलत है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर ऐसे स्क्रीन टाइम वाले गेम नहीं खिलाने चाहिए बच्चों को आउटडोर इनडोर गेम दोनों खिलाने च जिसके अंदर कैरम है फुटबॉल है वॉलीबॉल है क्रिकेट है स्पोर्टस की है रनिंग है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वॉकिंग है और बच्चों को कैरम खिला सकते हैं लूडो खिला सकते हैं ऑनलाइन नहीं खिला कर ऑफलाइन खिला सकते हैं जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है उनकी फिज़िकल एक्टीविटी उनकी हेल्थ वगैरह सही रहती है पर जैसे वो अगर स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम वाले गेम खेलते हैं तो उनसे उनकी आँखें खराब होने का चान्सेज रहता है प्लस कुछ बच्चों में बहुत सारी मानसिक स्थितियां विकार उत्पन्न हो जाते है पर वही जब हम ऑफलाइन गेम खेलते हैं तो ये चीजें नहीं होती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम वाले गेम नहीं खिलाने चाहिए